आ कृषि विभागके मसलामे सरकारके तरफ से खाद्य मिलै है मिलल आओर बीज भी मिल जाइ है ओ किसान लऽ कऽ सोलहन्नी नहि थोड़ा थोड़ा मिलै है तऽ किसान अपना जोत कोर केलक पाँचगो छओगो चास करा कऽ बढ़िऑंसँ खेत बनेलक खाद मिला कऽ बीज बाग केलक गहूँम मिल जाइ है गहूँमके सीजनमे धानके सीजनमे धान भी मिल जाइ है खाद भी सरकारके तरफ से मिल जाइ है ऊपजा होइ है किसान काटि कऽ ओ बेचलक बेचलक कुछ धान है एहन जे सरकार के द्वारा छेकाय है एहि तरहके खेती हमसब करै छी लेकिन सबके नहि मिलै है किछु आदमीके एहन है जे अपना खाद किनऽ अपना पानि पटबऽ बिजली से होइ या दमकल से होइ अपना बीज खरीद कऽ अपना खेतमे बुनै छै एहि तरहके समस्या चलै है हमसब ऊपजबै छी ऊपजल कठ्ठे क्विण्टल सवा क्विण्टल कठ्ठा तऽ किछु खाइके लिए हमसब राखि लेली आओर किछु बेच लेली जहियाके जे भाव रहल कभी दू हजार कभी सोलह सए कभी एक्कैस सए तऽ ओ बेच कऽ फेर ओहि पाइ से जमीनमे फेर ओहिमे खर्च केली बीज जोतमे खादमे फेर बिच्ची खरिदऽ अएहि तरहके बुनाइ कऽ कऽ हमसब एवम प्रकार ऊपजेली आओर खाइके लिए थोड़ा बहुत राखिके बेच लेली बेच कऽ फेर ओ पाइ फेर ओहि जमीनमे लगेली एहि तरहके हमसब खेती करै छी

सब आदमीके सरकार खाद नहि ऊठा पाबैया आ मिलै मिलै नहि है बीची सब आदमी के नहि मिलै है किछुके मिलल किछुके नहि मिलल कभी कभी बिचियो एहन होइ है जे ब्लॉक से अबै है तऽ अजरा गजरा दऽ देलक आईं बाईं भए गेल ताहि लऽ कऽ बीज किछु एहन है जे अपने दोसर कम्पनी से लेलक या किछु एहन है जे घरमे रखलक वएह बुनाइ केलक घर मे धान नहि रखलक गहूँम नहि रखलक कम्पनी अनेने कम्पनी है गहूँम बढ़ियाँ जाइन कऽ पता कऽ कऽ लेलक जकर ऊपज अच्छा होइ

दू मन असी दू मन एक क्विण्टलके कट्ठा गिरत दरबने अएहि तरहके हमसब खेती करै छी ओहिमे खाद दूबेर गहूँममे दूबेर खाद मकइमे तीन तीन तीनबेर खाद दै छी पाँचगो छओगो पानि दै छी तब जाकऽ फसल सही से ऊपज होइया